मिर्जापुर जिले में महत्वपूर्ण स्थानीय जो मीडिया आउटलेट है वह सिविल लाइन के आस पास में स्थित है जिसमें वह अ मिर्जापुर की घटनाओं को सुचारू रूप से प्रसारित करता है अ और दूसरी बात की जो प्रशासन के द्वारा खासकर के जैसे जो अ जिलाधिकारी हैं या उनके जो और भी संबंधित प्रशासन है वह इस माध्यम के द्वारा अ बाकी सभी क्षेत्रों का समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद उनका अ निवारण भी करते हैं और रोज किस तरीके से अ उसमें जो भी कमी है या जो भी जरूरतमंद लोगों को जरूरत है जैसे अभी ठंड का मौसम अगर आ रहा है तो कंबल वितरण के लिए वह एक विशेष क्षेत्र को चुनेंगे इसी मीडिया आउटलेट के द्वारा इसमें वह गरीब से गरीब लोगों को कंबल बांटा जाएगा बहोत बहोत धन्यवाद